मुंहिंजो नालो राहुल आहे ऐं मां अजमेर जो रहण वारो आहियां अजमेर में ॾाढा सारा पर्यटक स्थल ऐं महिमाननि खे घुमाइण लाइ ॾाढा सारा प्रसिद्ध स्थान आहिनि

ॿियो चौपाटी हीअ एक समुंद्री अफ़ आर्टिफ़िशल लेक आहे जिन में लोग श शांती सां घुमणु वेंदा आहिनि बोटिंग करण लाइ स्वर बोट बि आहे ऐं हाल ई में उते हिन जी हिक शिप बि चालू थी आहे हुते माण्हू सुबुह सुबुह वञी करे साइकलूं बि हलाईंदा आहिनि तारागढ़ फ़ोर्ट इहे एक पुराने किले खां अजमेर शहर जो नज़ारो ॾाढो सुठो लॻंदो आहे चौथों अजमेर गवर्मेंट म्यूज़ियम हिते असां तरह राजस्थान जी विरासत ऐं इतिहास जे बारे में वधीक जानकारी जो मिलंदो आहे पंजो मॉल अजमेर में चार पंज मॉल आहिनि पर हाल ई में अजमेर में मित्तल मॉल नयो खुलियो आहे वॾो सारो मॉल आहे हुते तव्हांखे कपिड़ा खाधे पीते जी शयूं मस्त मस्त ब्रेंड जा कपिड़ा मूवी थिएटर लाइ मूवी ॾिसण लाइ थिएटर ॿारनि जे लाइ गेम जोन बि आहे ऐं ॾाढी सारी शयूं बि आहिनि चौथों छठ छठों पुष्कर अजमेर जे पासे में ई पुष्कर आहे उते ब्रह्मा जी जो ॾाढो वॾो मंदरु आहे तव्हां खे उते घाट बि मिलंदा उते सिंधी समाज जे लाइ बि घाट आहे ॿारनि लाइ ॾाढी सारी शयूं आहिनि रोप वे बि मेन उते आहे तव्हां उते ख़रीदारी बि करे था सघो ये स्थल अजमेर जी एतिहासिक ऐं संस्कृतिक विवाद जे दर्शका दर्शा दर्शाईंदा आहिनि हीअ महिमाननि के लिए यादगार अनुभव बि ॾेई था सघनि